ॾखण दिल्ली जिले में रोज़गार या आजीविका जा मुख्य श्रोत घणेई आहिनि पर हिते कृषी जो त आहे ई कोन्ह साधन छो त हिते अ को कोई उपजाऊ ज़मीन कोन्हे गांव कोन्हे शहर आहे हल हलण चलण वारो शहर आहे त हिते कृषी जो त कोई हूअ कोन्हे लेकिन उद्योग आहिनि हिते वॾी वॾी फैक्ट्रियूं आहिनि ऐं सेवा में बि आहे साधन सां ऐं स्वरोजगार पंहिंजो माण्हुनि रोज़गार बि खुलियो आहे पंहिंजा कम बि खुलिया आहिनि हिते ॾाढा सभु हलंदा आहिनि सुठा बाक़ी ऐं वधीक तवज़ो माण्हू सरकारी नौकिरी खे ॾींदो आहे प्राथमिकता ॾींदो आहे छो त हुनमें ॾाढी सुविधाऊं आहिनि छुट्टियूं बि मिली वेंदियूं आहिनि ऐं त टाइम ते तनख़्वाह बि मिली वेंदी आ्हे ऐं के कंहिंखे कोई परेशानी कोन्ह थींदी आ्हे हिक हिक तरीक़े सां मतिलबु नौकिरी छॾण खां पोइ हुनखे उहो बि मिलंदो आहे पैंशन बि मिली वेंदी आहे त हुनखे कोई परेशानी कोन्ह थींदी आहे ऐं जेके पंहिंजी नौकिरी प्राइवेट कंपनी में नौकिरी कंदा आहिनि त हुननि खे वरी छुट्टियूं बि कोन्ह मिलंदियूं आहिनि अगरि छुट्टी मिलंदी बि आहे त वठंदा बि आहिनि त हुननि जा पैसा कटजी वेंदा आहिनि त हुनमें तनख़्वाह बि घटि हूंदी आहे कम बि वधीक हूंदो आहे त असांजे जिले में ॾाढी बेरोज़गारी फैलियलु आहे त असां मुंहिंजो सुझाव इहो आहे की सरकार हुन हुनखे दूर करण लाइ ईअं तरह तरह जा मतिलबु कंपनियूं खोलनि ऐं फैक्ट्रियूं खोलनि जंहिंसां हुननि खे ऐं कम मिली सघे ऐं हुननि जो थोरो हूअ थी सघे फ़ाइदो